एखनुके समयमे लोकरे परिवार बहुत सारारे परिवार रहै छिके परिवार खेतीसँ जुड़ल छै माटिसँ जुड़ल छै हमरा सनिके अपना जमीन माटिसँ जुड़ल छिके खेती खेती करल छिके लेकिन ओ चाहे छै कि अपना बच्चारे बच्चारे कि खेतीमे नहि आये खेतीमे कम पैसा छै खेतीमे नुकसान होइ जाइ छै कभी खेतीमे जे बारिश नहि पड़लो बारिशो पर डिपेन्ड करलो छिके बहुत सारा लोक खेतीमे नहि आयेले चाहे छै हमरे चाहे छियै कि लोक सनि कि हमे सरकारी नौकरी करै सरकारी नौकरी करै सरकाररे सरकारी नौकरी करै तऽ बच्चारे हमरा भविष्य रहते तऽ एगो मन्थली इनकम तऽ रहते मन्थली इनकम इतना चालीस हजार पचास हजार लाख टका मन्थली इनकम रहते खेतीमे तऽ इतना नहि छिके कि खेतीमे नहि छिके कि इतना टका खेतीमे आये छिके कि खेतीमे इतना टका मन्थली खेतीमे आये छै खेतीरे कोइ ठिकाना नहि छै कि कभी ओ कमाइ होले तऽ बढ़ियाँ अच्छा खासा कमाइ हो गेलै कभियौ नैयौ होले कमाइ कभी कनिटा होले एकरेरे कारण खेतीरे बहुत सारा लोक नहि चाहे छै कि खेतीमे खेतीमे जाइयै खेतीमे करियै खेतीमे ई करियै ओ करियै नहि चाहे छै अपना बच्चा लोकके चाहे अभीके टाइम मे जेनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलैले चाहे छै कि नहि अब हमरा पर हमरा बच्चा पढ़ते हमरा बच्चा खेती नहि करते हमरा पीढ़ी एक पीढ़ी अब नहि करते लेकिन बहुत सारा जगह छिके इस तरह कि खेतीसँ खेतीरे तरीका नया नया टेक्नोलॉजी नया नया चीजके थ्रू मशीने के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू करै छिके खेती यहु मानल जाइ छै बहुत बड़ा पञ्जाब हरियाणा इसभसँ पञ्जाब हरियाणा शहरमे तमिलनाडु सभमे इसभमे पढ़ल लिखल छै लोक तऽ पढ़ल लिखल तरिकासँ खेती करै छिके खेती वेति सभ चीज करै छै पढ़ल लिखल तौरसँ करै छै चाहे छै